तव्हांखे धंधे में छा पसंदि आहे तव्हांखे उहो धंधो छो पसंदि आहे मूंखे बुटीक जो धंधो पसंदि आहे शुरू खां वठी मूंखे सिलाई कढ़ाई में अ रूची आहे इन करे कुझु टाइम खां मां पंहिंजे पहिले मां आहे आफ्टर टैन्थ मां पढ़ सिलाई जो कोर्स कयो हुन खां पोइ मां घर जा ई मम्मी जा या पंहिंजी आस पड़ोस जा कपिड़ा वपड़ा सिबदी हुयमि त मूंखे सुठो लॻंदो हुयो की खुदि ई कुझु ठाहे करे पायो घर में त मूंखे पसंदि ईंदो हुयो इन करे मां सोचो की हिन धन कमु खे मां पंहिंजो प्रोफैशन ठाहियां कुझु टाइम ताईं त मां घर में ई कमु कंदी रहम लेकिन उनखां पोइ कुझु नौकिरी वग़ैरह बि करी पोइ वरी छॾे सॼी नौकिरी घर में ई मां पंहिंजो बुटीक खोलियो ऐं पंहिंजो कमु करण लॻियमि इहो मूंखे हीअ कमु इलाही पसंदि ईंदो आहे हिन में मां खुदि बि कमु कंदी आहियां ऐं टेलर मास्तर खे वेहारे करे बि पंहिंजो कमु कराईंदी आहियां हिन कमु में अरनिंग में सई आहे और पंहिंजो घर वेही करे पंहिंजो घर बि संभाले सघंदा आहियूं घर जो ध्यानु रखेदसि करे और पंहिंजो कमु कमु बि कंदी आहे पैसो बि कमाए सघंदी आहे इन करे मूंखे ई कमु सई लॻंदो आहे नौकिरी में ॿाहिरि वञो पूरो पूरो टाइम ॾेअणो पवंदो आहे घर छॾे वञो ॿाहिरि पंहिंजो घर ताला लॻाए घर खां वञो पूरो ॾींहुं उते लॻायो पोइ हिकु नौकिरी में त सैलरी इकट्ठी हिकु दफ़ो ई मिलंदी आहे इन कमु में असां रोज जो रोज पंहिंजी इनकम पंहिंजी पाण वटि रखी सघंदा आहियूं जय झूलेलाल